हैलो हैलो तुस पकंज कुमार जी बोल्ला ने अच्छा में सुनेआ के थुहाड़े घर कमरा ऐ खाली अच्छा तां में लैना हा छुट्टियें च औना हा में लैना हा कोई दो त्रै म्हीने आस्तै मेरे घर इत्थै गै हैन जम्मू च गै हैन हां कोई गल्ल नेईं इ'यां बाथरुम ते रसोऽ बिच्च गै ना ओह्दे चलो कोई नेईं अच्छा ता फ्ही इक जां दौं खाली किन्ने न अबो थ्होई जाह्ग नी इक किराए प र में इक गै लैना ते मिगी सनाओ हां म्हीने दा किन्ना कराया है ओह्दा अच्छा दो ज्हार तां ठीक ऐ त्रै महिने दा किन्ना होई जाना छे ज्हार नेईं छुटियां पेइयां नेईं हैन बा पेई जानियां न कोई दस्सें पंदंरे दिनें बाद पेई जानियां ते प्मेंही ना कोई ओह्दे शा पं'जे छें दिनें बाद औना उत्थै फ्ही ऐसी आला कमरा दिक्खना फ्ही कमरा दिखना दुक्खना फ्ही में दबारै जाना पौना बापस उत्थूं अपना समान आह्नना पौना दिखगी अगर शैल लग्गग तां लैना तां है में आक्खादे उत्थै गै थुहाड़े गै ऐ खाली चलो सनागी अ'ऊं हैन आक्खरदे ओह्बी उ'नें बी जाना होग के पता फिर ओह्बी मेरे कन्नै गै रौह्न कोई पता नेईं है उं'दा पुच्छी लैग्गी उ'नें गी अ'ऊं चलो कोई नेईं तां फ्ही अ'ऊं औगी कोई दस्सें पदंरें दिनें बाद स्कूल छूट्टियां छट्टियां पेई जानियां फ्ही में औना कोई पं'जे छें दिनें बाद फ्ही अ'ऊं दिक्खी लैगी में लैना ऐ खरी कुसै गी देओ नेईं ऐ ना अस स्कूल पढनें गी जन्ने चलो ठीक ऐ